کچھ مقامی کام جو پُرانی دہلی کے لئے مشہور ہیں جیسے کہ چشموں کا کاروبار جوتے چپلوں کا کاروبار اور چوڑیوں کا کاروبار اور کھانے پینے کا کاروبار کپڑوں کا کاروبار اور وقت کے ساتھ ساتھ اِن میں ترقی آئی ہے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی دُکانیں ہُوا کرتی تھی اب یہ شو روم ریسٹورینٹ اور کام اور کمپنیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں یہ پُرانی دہلی کی معاشیات کے لئے اہم ہیں